आचार संहिता जो पालन न करण ते या उन जो उल्लंघन करण ते असांखे स्पोट सेक्टर पारां खेॾण ते रोक लॻी वेंदी आहे या जुर्मानो भरिणो पवंदो आहे साण साण छह महिननि जे लाइ खेॾण ते पाबंदी थी वेंदी आहे